असें ना ओह् रूट्टी बनाने दा बड़ा शोक ऐ बचपन च गै मतलब कि मम्मी साढ़ी बमार रौंह्दी ही ते अस ओह्दी बड़ी मदद करदे हे ते मम्मी कोलां इन्ना कम्म निं होंदा हा कपड़े कुपड़े सींदियां हियां सारी रुट्टी शुट्टी मम्मी आखना शामीं स्कूलूं आना जिसलै चार बजे आइयै आटा शाटा गुन्नना रुट्टी शटी बनानी सारें ई मतलब इन्नी निक्की उमर च सारें ई रुट्टी अच्छी लगदी ही बस इ'यां शोक पेई गेआ रुट्टी बनाने दा आस्तै आस्तै बनांदे रेह् सारे मदद करदे हे कोई गली म्हल्ले च बी कोई बलांदा हा कुसै दी नेईं ही मां ही ओह्बी बलांदे हे अस उंदे घर बी जाइयै रुट्टी बनाई औनी घरै आह्ले निक्खरदे रौंह्दे हे कि अपने घरै दा कम्म छोड़ियै उत्थै जाना उठी रुट्टी बनाने ई रुट्टी बनांदे बनांदे हून फिर रुट्टी बनाने दा इन्ना शोक पेई गेदा कि मतलब हर किस्म दी में रुट्टी बनाई लैन्नी आं और मेरी एह् ही कि रुट्टी बनाइयै मेरा एह् हा कि अस रुट्टी मतलब कि कुसै जरूरतमंद गी बी अगर रुट्टी दी जरूरत होए ना ते असें टीफन बनाना शुरू होई गेदे हे जिसी कोई दूरूं आइयै कोई किसी दे हट्टी दे कम्म शम्म करदे हे अस उ'नें ई स्हेई रेटे पर अपने घरूं दा बनाइयै रुट्टी देई ओड़दे हे जि'नें उ'नें ई रुट्टी सोआद लगदी ही ते ओह् असें ई होर आर्डर दिंदे हे इ'यां आस्तै आस्तै बनाइयै रुट्टी अस अपनी अपने डोगरी किस्म दी रुट्टी शैल बनाई लैन्ने आं अस अपने दाल चौल जो बी सब्जी उ'नें ई जरूरत होंदी ही फोन करियै असें ई आक्खी ओड़दे हे अस बनांदे रौंह्दे हे रुट्टी रुट्टी उ'नें ई पसंद औंदी रेही फ्ही बंदे आस्तै आस्तै करदे करदे फिर असें कोई दस पंदरां टिफन रोजै दे देना शुरू होई गे ते लोकें ई रुट्टी पसंद औना शुरू होई गेई फ्ही में कल्ली ही ते मी सोचेआ इन्ना कम्म ते होना निं ऐ मेरे कोला जिन्ने ऐ हे चार पंज दकानां जेहड़ियां हियां उ'नें ई अस रुट्टी दिंदे रेह् रुट्टी उ'नें ई बड़ी पसंद औंदी रेही ते अपनी सात्विक रुट्टी ऐ जेह्ड़ी एह्दा कोई मुकाबला नेईं ऐ सात्विक रुट्टी च अपने दाल चौल सब्जी फुल्का सब किश अस दिंदे सलाद समेत दिंदे हे ते अगर कुसै नै सिक्खनी होंदी ऐ ते साढ़े कोलां सिक्खी लैंदे हे रुट्टी बनाना ते होर बी इ'यां कुसै ई जरूरत होंदी ही ते मिगी फोन करी ओड़दे हे ते अस रुट्टी उ'नें ई बी पजाई ओड़दे हे ते एह् ऐ कि रुट्टी बनाना आस्तै आस्तै जेल्ले थोह्ड़े जेह् बनांदे रेह् बनांदे रेह् रुट्टी बनाना आई गै गेआ आखिर हून रुट्टी इन्नी शैल बनदी ऐ कि कोई एह् निं ऐ कि अपने हत्थें बगैर रुट्टी दा संदोख निं औंदा ऐ कि अग्गें कोई अग्गें पिच्छें बी आक्खै कि हां चल थोह्ड़ी जेही मदद करी ओड़ ते अस चली जन्ने इक दूए कोल मदद करने ई कन्नै कोई सिक्खी बी लैन्ने कोई सखाई बी लैन्ने किश नमियां सब्जियां किश नमां सिक्खी बी लैन्ने शामीं सारे किट्ठे होइयै बजार चली जा अपनी पसंद दियां सब्जियां लेई लैतियां थोह्ड़ा शामीं रेट बी थोह्ड़ा घट्ट गै होंदा सब्जियें दा दो चार सब्जियां खरीदियां दो चार गल्लां शल्लां कीतियां आई गे अपने सवेरे आस्तै शामीं आस्तै सोचियै रक्खी ओड़ी सब्जी जैदा मेरी इ'यै होंदी कि रुट्टी में उ'नें ई पजांऽ जेह्ड़े दूरूं दा कम्म करदे हे नां दूरूं दा आइयै दूएं दे ग्रांऽ बिच्चा आइयै इत्थै शैहर च कम्म करना ते उ'नें ई रुट्टी बजारे दी मैंह्गी पौंदी ते कन्नै रुट्टी ओह् होनी चाहिदी जेह्दे कन्नै शरीरै ई लग्गै रुट्टी एह् बजार दी रुट्टी मैदे आह्ली रुट्टियां निं अपने घर दी रुट्टी बनी दी ओह्दा कोई मकाबला निं ऐ रुट्टी अपने सात्विक रुट्टी दा कोई मकाबला नेईं ऐ अपनी सब्जी फुल्के दाल सब किश मतलब जो ओह् आखदे हे फोनै पर अस उ'नें ई बनाइयै देई ओड़दे हे रुट्टी ते ओह् इन्ने खुश हे कि ओह् आखदे हे कि असें ई लगदा कि घरै दी रुट्टी खा ने इ'यै नेही रुट्टी असें बजार नेईं थ्होई सकदी बजार रुट्टी थ्होंदी ऐ पर रुट्टियां मैदे दी होंदियां ते अपना घरै दा अपना आटा इत्थै थ्होई जंदा शैल ते अपने सब्जी सुब्जी जो बी आक्खन फोन करियै आक्खन कि आंटी एह् एह् खाना आंटी एह् एह् खाना अस बनाइयै देई ओड़दे हे रुट्टी दा कोई निं हा चक्कर बाकी एह् ऐ कि होर बी एह् इस ऐ बनांदे बनांदे इन्नी जैदा रुट्टी बनाने दी प्रैक्टिस होई गेदी ते हून जे कोई आक्खै ना ते फटोफट रुट्टी बनाने ई जैदा टाइम निं लगदा अद्धे घैंटे च मतलब अट्ठ दस बंदें दी रुट्टी त्यार होई जंदी होर बी अगर कुसै ई जरूरत होवै कोई फोन करदा अस रातीं शामी तक बी अस उ'नें ई रुट्टी देई ओड़दे सवेरे बी नाश्ता बी चलदा दपैह्री कोई आक्खै ते उ'नें ई बी दाल चौल पजाई ओड़नी कोई बमार होंदा कुसै लै घर कुसै दे कोई नौकरी करदे उं'दे घर बुजुर्ग होन ओह् आक्खन कि साढ़े कोलां मतलब कि रुट्टी नेईं बनदी तुस असें ई टिफन देई ओड़गे अस बोलदे कि आं इन्ने इन्ने रेट च अस तुसें ई टिफन अजकल प'ञां सट्ठ रपेऽ च कु'न टिफन दिंदा प'ञां सट्ठ च बाजिव सारे मतलब कि टिफन अस पजाई सकदे ते एह् जेह्ड़ा रुट्टी मतलब कुसै गी लाना इक ते इ'यां अपने च सुंतुश्टि होई जंदी कि हां चल कुसै दे ढिड्ड कोई इन्ने दूरूं आया कम्म करने ओह्दा ढिड्ड भरोई जा ते अच्छी गल्ल ऐ ते बाकी एह् निं ऐ कि अग्गें पिच्छें थोह्ड़ा बहुत होई जा ओह् कोई गल्ल निं ऐ जिन्ना कोई पैसे देई सकै अस ओह् कोई ओह् निं ऐ कि जोर निं देना बाकी रुट्टी जेल्लै बी कोई फोन करदा रातीं शामीं सारें ई अस रुट्टी पजाई ओड़ने सब्जियां सुब्जियां बस लेआइयै रक्खी ओड़ने रातीं गै सोचियै रक्खी ओड़ने सवेरे केह् चाढ़ना कदें दाल कदें राजमांह् शोले जो बी कोई पनीर शनीर जो बी आलू मटर शटर जो बी कोई आक्खै ओह् रुट्टी साढ़ी त्यार होंदी जेल्लै फोन औंदा दो टिफन चार टिफन होन कोई बी केईं बार बिजली आह्ले फोन करदे आखदे आंटी रुट्टी मिली जाह्ग महां हां कि निं मिली जाह्ग रुट्टी इत्थै बनी दी रौंह्दी बस उ'नें ई कोल जेह्ड़े बी कोई सर्विस करने आह्ले औंदे कोल जेह्डे़ होंदे कोई पीजी पर रौह्ना चांह्दा अस पीजी आह्ले बी रक्खी लैने रुट्टी अस उ'नें ई अपने कोला दिंदे होने रुट्टी उ'नें ई बनाने दी जरूरत निं ऐ होर और माजिक पैसे लैने होन्ने कि पीजी आह्ले खुश होइयै जंदे बोलदे आंटी थुआढ़े मकाबले दी रुट्टी कुसै ने बी खलाई नी अज्ज तक बस